बाइकिं मुलुगाव माखासे देरसिन ट्रेन्डस लामा जायगाफोरानो जाबाय जेनेबा सिलंआव थांनाय लामा जुम्मु कास्मिर लाडाखयाव थांनाय लामा बेफोरजों बाइकजोंनो सोलिलांनो हानाय माखासे लामाफोरखौ लानानै जों गोसो गुदुं जाय जायगाखौ लानानै जों बाइकजोंनो थांनो हायो बाइकजोंनो दावखो लांनो हायो हाजो हाजोसिम हाजो जायगानि जायगाखौबो ट्रेनद ट्रेनदस लामाफोरा जायगाफोरा मोजां बेनि थाखाय दिनै बाइकजोंनो सोलिलांनो हानाय बाइकजोंनो मोजाङै मोजां थांनो हानाय जायगाखौ लानानै जों गोग्गा थाव बेनि थाखाय दिनै माखासे ट्रेनद देदसिन ट्रेनदस लामा जायगाफोरानो जाहैबाय सिलंआव थांनाय लामा जेनेबा जुम्मु कासमिर लाडाखफ्राव थांनाय लामाफोरखौ लानानै जों जोबोथ गोग्गाथावनो हायो बेफोरखौ लानानै जों जोबोद गोसो गुदुं खालामनो हायो जों जेरैबो मोजाङै मोजां दावगा दावबाय लांनो हायो बेनि थाखाय जोङो बेखौ लानानै जों जोबोद गोसो गुदुं